چاندنی چوک کے پاس ایک مارکیٹ ہے کھاری باؤلی وہاں کھانے پینے کی تقریباً ساری اشیا ملتی ہیں جیسے کہ ڈرائی فروٹس ہیں مسالے ہیں اور دیگر چیزیں جتنی بھی چیزیں وہ بھی خوردہ اور تھوک دونوں ریٹ میں مل جاتی ہیں وہاں اور سبزی وغیرہ کی جہاں تک بات ہیں تو آج کل سبزی کی قیمت آسمان چھو رہی ہے پچھلے کچھ دنوں دو مہینے پہلے تھوڑی سستی تھی لیکن اب کافی دھیرے دھیرے اس میں بڑھوتری آئی ہے اس کی قیمت میں جیسے کہ آلو پہلے دس روپئے پندرہ روپئے تھا اور اب تقریباً بیس سے تیس روپئے ہو گیا ہے آن لائن شاپنگ کے فائدے بھی ہیں نقصان بھی ہیں آن لائن شاپنگ کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ گھر بیٹھے چیزوں کو آڈر کر دیتے ہیں اور وہ چیزیں آپ تک پہنچ جاتی ہیں اور آپ وہ مارکیٹ کی دھول اور پریشانیوں سے بچ جاتے ہیں لیکن ایک تھوڑا بہت نقصان یہ ضرور ہوتا ہے کہ آپ اس میں کپڑے کی کوالٹی نہیں دیکھ پاتے ہیں کہ وہ کیسا ہے کیا ہے نہیں ہے پھر ہو سکتا ہے اگر آپ کو پسند نا آئے تو واپس کر سکتے ہیں آپ اس کو ریٹرن بھی کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک مسئلہ رہتا ہے تھوڑا